हमारे चंदौली जिला में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो मूर्ति बनाते हैं जैसे सीजन में दुर्गा जी का मूर्ति हो लक्ष्मी जी का मूर्ति हो गणेश जी का मूर्ति हो जिस समय जो जिसका जन्मदिन होता है उस समय सरस्वती जी का मूर्ति बहुत सुन्दर ढंग से इतना इतना अथुआ से बनाते हैं लोग जो कि ये महसूस हो कि शरीर का पूरा आकार निकाल देते हैं और इसके बाद रंग मिट्टी के मूर्ति को रंग कर इतना सुन्दर बना देते हैं कि ये सचमुच होता है कि जैसे सरस्वती जी एकदम बोल दी और जैसे होता है जिस समय रविदास जी का तो रविदास जी को बनाते हैं और गाँव में लोग होते हैं जैसे कुम्हार लोग बोलते हैं आज लोग उनको प्रजापति कहते हैं वो लोग गगरी बनाते हैं सुराही बनाते हैं और बड़ी बड़ी पहले पहले के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी छोर बनाते थे जिसमें गाँव के लोग उसमें गुड़ रखा करते थे गुड़ और खाड़ उसी छोर में रखते थे कुम्हार लोग से खरीद कर और वो लोग जो हैं पुरवा बनाते हैं ढकनी बनाते हैं पहले कच्चा मकान था तो कुम्हार लोग नरिया बनाते थे वो नरिया से और खपड़ैल बनाते थे जिससे कच्चे मकान पर छाजन किया जाता था उसको कुम्हार लोग बड़ी शौक से बहुत अच्छा बनाते थे और वो जो है मकान पर लग कतार कतार लाइन में रख कर उसको ताकि बरसात जब होती है होता था तो प्रकृति का पानी उसी से निकालते थे और घर में कच्चे मकान में सब लोग बहुत सुखी थे रहते थे और जो है मूर्तियाँ तो इतना बढ़ियाँ बढ़ियाँ लोग बनाते थे और बर्तन इतना बढ़ियाँ बनाते हैं कि देखने में ये महसूस होता है कि हाँ सो बर्तन पूरा संगमरमर फेल हो जाता है इतना अच्छा उसको पेंट कर देते हैं और बर्तन को बना कर इतना अच्छा रंग डाल देते हैं कि देखने में ये होता है कि हाँ तो बर्तन है कुम्हार लोग वो लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी यही उनलोगों का पहले रोजगार था आज के ज़माने में मान लीजिये सरकार जो है प्लास्टिक में बदल दिया लेकिन पहले कुम्हार लोगों का वही रोटी और रोजी रोजी था पुरवा बनाना पुरवा बेचना ले जा कर मार्केट में हर दुकान दुकान पर पुरवा ले जा कर देना गगरी बनाना सुराही बनाना और दुकानदारों को ले जा कर मार्केट में देना उसी से उनका जीवनयापन होता था